बुजुर्ग लोकसभ बहुत रङ्ग बिरङ्गके खेलसभ खेलैत छथिन जेना भऽ गेल चेस लूडो चेसमे दिमाग लगाबयके चाही ओहिमे दिमागी खेल भेलै आओर लूडो तऽ खेलैत छथिन बच्चोसभ सभ खेलैत छै लूडो लूडोमे चारि आदमी छओ आदमी खेलैत छथिन एक्को आदमी खेल सकैत छै मोबाइलमे आओर कैरम बोर्ड खेलैत छथिन चारि आदमीसँ बुजुर्गसभ कैरमे बोर्डपर ओसभ ज्यादा ध्यान दैत छथिन आओर अंतराक्षरी सेहो खेलैत छथिन रङ्ग बिरङ्गके खेलसभ बुजुर्गसभ हल्का हल्का खेल खेलैत छथिन ओसभ दिमागीवला खेलसभ खाली खेलैत छथिन जाहिमे दिमाग लगबयके चाही आओर कैरम बोर्डसभ चारि आदमीके होइत छै ओ हल्का खेल भेलै आओर क्रिकेटसभ भारी होइत छै ओहिलेल ओसभ खाली कैरम बोर्ड लूडो चेस इएहसभ खेलैत छथिन आओर बहुत सारा गेम छै जे सभ बुजुर्ग लोक खेलैत छथिन आओर लूडो खेलैत छथिन